रोटी हिकु पंहिंजे जीवन जीअण लाइ हिक इलाही ज़रूरी शइ आहे रोटी कपिड़ा ऐं मकान इहे टे शयूं माण्हूअ खे मिली वञनि त उहे माण्हू सुठे तरीक़े सां पंहिंजो जीवन जी सघंदा आहिनि ऐं सभिनी खां वधीक टाइम पंहिंजो परिवार रोटी ठाहिण में वेंदो आहे इनमें जो कॾहिं महिमान अची वेंदा त रोटीअ में निकिरी वे सॼो ॾींहुं रोटीअ में निकिरी वेंदो आहे रो मूंखे रोटी ठाहिणु इलाही वणंदी आहे मुंहिंजे घर में महिमान सभिनी खां वधीक मुंहिंजी रोटी खाइणु ईंदा आहिनि उन टाइम में हिन हिन हैंडल हिननि माण्हुनि जी रोटी हेॾनि माण्हुनि जी रोटी ठाहिणु मुंहिंजे लाइ इलाही वॾी कठिनाई थींदी आहे हेॾनि माण्हुनि जी रोटी ठाहिण में थक ऐं महिनत त लॻंदी आहे पर माण्हुनि खे मुंहिंजी रोटी वणे थी उहो वीचारे इलाही ख़ुशि थी ऐं उहो माण्हुनि जी ख़ुशी ॾिसी मां ख़ुशि थी रोटी ठाहींदी आहियां मूंखे रोटी ठाहिणु इलाही ख़ुशी थींदी आहे उन्हनि खे ख़ुशि ॾिसी बि इलाही ख़ुशी थींदी आहे ऐं मुंहिंजो थक लही वेंदो आहे मां हेॾनि माण्हुनि जी रोटी टाइम ते ठाहिण लाइ ठाहिण लाइ कम खे ॿिए ॿिए तरीक़े ऐं नमूने सां उ करे करे छॾींदी आहियां जीअं त पहिरीं सभु भाॼी वढे पोइ सभु भाॼियूं ठाहींदी आहियां ऐं सभिनी केॾी महिल पाड़े वारनि जी पाड़े वारी मायुनि जी बि मदद खपंदी आहे पर हिन कम में मूंखे इलाही मज़ा ईंदी आहे